शाळेचे यादी पळोवपाक गेल्यार खूब आसा खूब कितें कितें केलां हांवें शाळेन पयलीं म्हणल्यार शाळेन हांवें एकल्या भुरग्याक मारिल्लो आनी दुसरें म्हणल्यार एक इन्सिडण जाल्लो की हांव अक्षरशा रडिल्लें तेन्ना आनी ते दीस म्हणजे सातवेक आशिल्लें हांव आनी त्या दीस आमकां ओरल आशिल्ली आनी त्या दीस हांवें टॅक्स बूक हाडूंक नाशिल्ले आनी सरान आदले दीस आमकां सांगिल्लें सुद्दां की टॅक्स बूक इम्पॉटन आसा ते हाडपाक जाय बट हांवें हांव कित्याक लागून तरी तें विसरलें म्हजें तकलेतलेच गेलें आनी हांवें हाडूंक ना सो ताका लागून सरान म्हाका दोन पिरेड भायर दवरिल्लें आनी हांव सारकें रडत बशिल्लें तेन्ना आनी एक सर येयलो तितल्यान आनी ताणें सराक मागीर खूब तापयल्लो की हांव सदांच पयलें येतालें क्लासीन आनी म्हाका भायर दवरिल्लें म्हणून आनी ते ताचे वयरसून तांची दोगांयची मात्शें हें जालें आर्ग्युमँट्स जाले आनी हांव तर एकलें रडत आसलें बट मागीर म्हाका सरान भितर बसयलें सो तो एक इन्सिडन हांव विसरचेंना की म्हाका लागून तो सर त्या सरा वांगडा झगडलो